म्हाज्या चलयेचें लग्न जालें आनी ताका दुसऱ्या देशांत जर्मनी वचपाचें आसलें ताका जोब सोडचो पडलो आतां जोब ताणें सोडप कांय ना हाचेर आमची खूब चर्चा जाली म्हणजे ताणें खूब मेहनत करून तो जोब मेळयल्लो एक दोन म्हयने जाल्ले आनी तो जोब ताणें सोडप म्हळ्यार आमकां खूब त्रास जातालो घरांतल्या सगळ्यांकच पण डिसीजन घेवप खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आनी आमी सगळ्यांनी म्हणजे हांणे म्हाज्या चलयेन चल्यान सो आमी सगळ्यांनी निर्णय घेतलो की तांणी तो जोब सोडचो आनी जर्मनी वचचें आतां तो निर्णय घेता आसतना ना म्हटलो तरी आमकां खूब त्रास जालें पण आमी लास्टाक तो विचार केलो की थंय वचून सुद्दां तें परत नवीन जोब करूंक शकता आनी ताका लागून चर्चा खूब केली आमी म्हणजे दोनी चली आनी चलो आनी हांव आनी असो एका मेकाचो सल्लो घेवन आमी ताका तो जोब सोडपाक लायलो तें जर्मनी गेलें आनी थंय ताणें परत सर्वीस हें केली